जोङो मोनसे जायगानिफ्राय जोंनि राइजोनिफ्राय जुदि गुबुन मोनसे राइजोआव जुदि थाङोब्ला रावनि सायावहाय गोबां बेले बेजे हेंथा नुजाखाङो जखननाखि आङो खोला भारताव चेन्नाई आरो पन्दिचेरियाव थांदोंमोन गोबां बेलेबेजे जादोंमोन मानो जादों होनोब्ला बे जायगानि मानसिफ्रा हिन्दी बा असामिस जोंनि राइजोनि भाषाखौ रावखौ रायलायनो रोङा दा बेहाय अनलि खालि इंलिसल' रायलायोमोन बे समाव आङो माने इंराजी बा इंलिस राय आरो भाषाखौ फ्लुवेन्तलि रायलायनो रोङाखै बेयोहाय आंहा मोनसे बेलेबेजे फैदोंमोन दा ओनसोल हिसाबै जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे राइजोआव जुदि जोङो थाङोब्ला जोङो आरो भाषानि सायाव बा रावनि सायावहाय गोबां बेलेबेजे जानायखौ जों नुनो मोन्नाय जायो दा बे हिसाबै आङो दा बुंनो सानदों दा बे बेलेबेजे जायै जायैनि थाखायनो साफ्रोमबो सुबुंआ साखाफारा जानांगौ जोङो रावखौहाय रावआ बा रावसाखौ जोङो सोलोंनानै लायोब्ला जोंनि जेबो बेलेबेजे हेंथा हेंसि फैया जोंना फैया बेखौ जोङो सोलोंनांगौ जायो बेखिनियावनो आं बुंनाया एसेनोसै